ہلو سر آپ کرکٹ کے کوچ بول رہے ہیں سر میں اچھا میں بھی سر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا ہوں ایک اسکول لیول پہ تو جی جی جی سر مجھ مجھے ایک پریشانی ہے سر پوچھنا تھا کہ بالر جب بال ڈالتا ہے ان سوئینگ ہوتی ہے بال تو مجھے وہ بال کھیلنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے سر وہ پھینکتا ہے تو میں بولڈ ہو جاتا ہوں اس پہ تو آپ یہ بتائیے جی جی تو آپ بتائیے سر اس پہ کیسے مطلب پرابلم کیسے سالوو ہو سکتی ہے سر طریقہ بتا دیجیے کھیلنے کا جی جی جی جی بہت پرابلم ہوتی ہے سر جی جی

اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے جی جی جی جی جی جی اوکے سر اوکے سر بہت تھینک یو آپ کا سر میں اس کا خیال رکھوں گا ان شاء اللہ کھیلتے وقت جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر اوکے سر تھینک یو